इसकुलमे जाय छलिए तऽ वहाँ पर खेल कूद करै छलिए गने गुड़िया बनबै रहिए नाव बनबै रहिए कागजके फूल बनबै रहिए वहाँ परे खेलै कूदै रहियै बहुत मजा आबै रहै गने आओर से वहाँ परे रस्सी आर फाने रहिए आओर से वहाँ खेल कूद करे रहिए गने चिक्कन लागे रहै गने आओर वहाँ कागजके खेलौना आर बनबै रहिए फूल आर बनबै रहिए गने रस्सी आर कूदे रहिए सब खेलै रहिए कबड्डी आर खेलै रहिए वहाँ आरो सब आँख कपड़ा बान्हके सब पकड़ै पकड़ै बला सब खेलै रहिए गनी सब ओकरा ओ पकड़ै ओकरा ओ पकड़ै गने से बला सब खेलै रहिए आओर से सब हे चोरियाँ नुकियाँ खेलिए गने इसकुलमे ओकरा ओ पकड़ै ओकरा ओ पकड़ै दूर दूरमे भागे रहिए आओर सब पकड़ै रहै गने छुप छुपके छुप छुपके खेलै रहिए गने तऽ सब पकड़ै रहै आँख बन्द करके आ सब पकड़ै रहिए गने ओकरा ओ पकड़ै ओकरा ओ पकड़ै गने चारिगो चारि चारिगो मतलब देबाल हइ तऽ उमे से एक देबालमे उ एक देबालमे ओ बीचमे एगो चोर रहै रहै तऽ ओकरा ओ पकड़ै रहै गने फेर ओकरा से ओ पकड़ै रहै गने से बला खेले रहिए बहुत मजा आबै रहै गने पहिले इसकुलमे पढ़े रहिए तऽ इसकुलमे पढ़ै रहिए तऽ बहुत्ते आरो से एत्ते आरो पढ़े रहिए तऽ सब भी ओकरा ओ चोरियाँ नुकियाँ सब खेलिए गने जे बहुत अच्छा लागै रहै गन सब जतेक साथी आर रहिए गने तऽ सब से सब खेलै रहिए गने एक साथ रह के सब खेलय रहिए बहुत सुंदर लागे रहय गनी इस्कूल मे